میرے خیال سے سبھی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ضرور ہوتا ہے جو لوگ اپنی ذہن میں یاد رکھتے ہیں اور وہ حادثہ چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے لیکن لوگوں کی یاد میں وہ گھر کر لیتا ہے ایسا ہی ایک حادثہ میرے ساتھ بھی ہوا جو میرے ذہن میں ابھی بھی موجود ہے میری ماں نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ گھر کے پیچھے والے گودام میں نہیں جانا بیٹا وہاں اکیلے جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ وہاں کھیلنے کی ضرورت ہے اور میرا ایسا ماننا تھا کہ جب تک کوئی کام نہ کر لوں تو مجھے آرام نہیں ملتا اور میری غلط بات یہ بھی تھی کہ جس بات سے مجھے منع کیا جاتا تھا میں وہی کرتی تھی اور میں وہاں ایک دن چلی گئی ابھی میں نے کھیلنا شروع ہی کیا تھا کہ میں نے دیکھا میرے پیروں کی جوتی جس جگہ میں نے رکھی تھی وہاں پہ وہ نہیں تھی اور جب میں نے دوسری طرف نظر گھمائی تو وہ کسی اور جگہ پر مجھے ملی تو اس دن سے میں بہت زیادہ ڈر گئی مجھے لگا کوئی عجیب سی شکتی یہاں موجود ہے جو مجھے دکھائی نہیں دے رہی اس وقت میں وہاں سے بھاگ گئی اور پھر وہاں اور پھر وہاں کبھی نہیں گئی اس واقعہ نے مجھے یہ سبق ضرور دیا کہ ہمیشہ بڑوں کی بات ماننی چاہیے کیوں کہ بڑوں کی بات ماننے میں ہی فائدہ رہتا ہے